नहि एहन तरहके यात्राके दौरान भेद भावके जे छै से अनुमान नहि लागल आओर चूँकि आब एहिसभ चीजके जे छै से जे कतहु कोनो चीज रहि नहि गेल छै आब लोक दिन प्रतिदिन शिक्षित भऽ रहल छै आओर भेद भाववला जे शब्द छै ओ जे छै से लगभग समाप्त भेल जा भेल जा रहल छै आब जे छै भारतकेँ युवाक देश कहल जा रहल छै आओर हर समुदाय से जे छै से युवा आगू बढ़ि रहल छथि शिक्षित भऽ रहल छथि आओर जे विडम्बना छै जे भेद भाववला भावना छै जे कुरीति छै जाहि तरहके लाञ्छनवला बातसभ छै ओसभ आब जे छै से सभके मोनसँ दूर भेल जा रहल छै चूँकि शिक्षाके स्तर बढ़ि रहल छै तऽ ईसभ चीज आब नहि रहि गेलै हेँ आओर हमरो जे छै से यात्राके दौरान एहितरहके भेद भाव के जे छै से कतहु नहि देखबाक भेट भेटल हेँ एखन धरि आओर ई चीज जे छै से आब लगभग समाप्त भेल जा रहल छै